हेलौ आब' औ माव औ माबा उम कदमथलायाव दुर्गा फुजा नायनो थांदिनिदां ज'नो थांनायाथ' गथ'फोरबो थांफाजोबगोन नै जोंना साब्रैसो जागोन साबैसे जागोन बेबा ओमफ्राय साब्रैब्ला जोंनाव साब्रै आथज'न जाबाय ओमफ्राय माजों थांनो ओमफ्राय गारि हमनोसै औ ओं लाइन गारिजों थाङोब्लाबोथ' माबा फैफिनायाव दिगदार जागोन ना

उम भाराफ्राबा बिसिबां लागोन बेखौ माबायदि खालामनो सोंनायनांग्रोसिगोन होम्बालाय ओ रिजार्भ लानानै थाङोब्लाथ' सुबिदा जायो गोसोबायदि फैनो हायो नायनानै ओं दे होमब्ला गारिखौ सोंग्रोनायनोसै बिसिबां लायो औ औ दे खबर लानानै हरफिननोसै आङो दायो उम दे औ दे